हैलो बस ठीक तुस सनाओ आं जी आं जी अच्छा ठीक ऐ दुकान ठीक ऐ कम्म चली जाह्ग नी ते मतलब ऐसा निं होऐ की अज्ज अस दुकान खोह्ल्लचै ते भी किसै करी पैसा डुब्बी जा ते ऐसा कम्म चली जाह्ग निं अंजी आं नर्सरी दा कम्म अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक